सुबुह जो ई डुकींदा आहियूं सुबुह जो ई सुठो रहंदो आहे डुकण जेको डुकण जो जेको समय आहे उहो सुबुह ई आहे सुबुह जो सभिनि खां बेस्ट आहे पाण खे सुठो ऑक्सीजन मिलंदो आहे पंहिंजी सिहत बि सुठी रहंदी आहे ऐं पंहिंजे लाइ बॉडी लाइ बि सुठो ई आहे सुबुह उथणु डुकणु शरीर लाइ ॾाढो सुठो सुठो ई आहे सुबुह जो ई डुकण खां बेस्ट जॻह ॿियो बेस्ट ई आहे सुबुह जो डुकण ई सही आहे

ऐं पंहिंजो डुकण जो जेको टाइम आहे उहो कम से कम अध कलाक खां कलाक कम से कम डुकजे पाण खे अध कलाक ऐं कलाक त कम से कमु डुकजे ई डुकजे त छा आहे पंज ॾह मिंट डुकींदा उहो कुझु डुकण जो मतिलबु ई न आहे डुकण जो जेको आहे उहो ब बेस्ट आहे अध कलाक खां कलाक डुकजे त थोड़ो छा आहे शरीर खे शरीर मां पसीनो निकिरंदो ऐं सम्झो जेको आहे शरीर लाइ पंहिंजे लाइ बेस्ट आहे पंज ॾह मिंट डुकण लाइ कोई फ़ाइदो न आहे जो डुकण जो समय आहे पंहिंजो उहो कम सि कम अध कलाक खां हुजणु ई खपे त छा आहे की शरीर खे पाण खे मिलंदो तंदुरुस्ती मिलंदी ऑक्सीजन मिलंदो त सुठो ई आहे ऐं हीअ सम्झो जीअं सुबुह जो उथंदा आहिनि न डेली भई सम्झो डुकण जो ईअं थींदो आहे हले डुकूं डुकूं सुबुह जो डुकूं पंहिंजे शरीर खे ठाहियूं स्वस्थ ठहियूं शरीर खे ठाहींदा आहियूं ऑक्सीजन मिले ऐं पंहिंजो शरीर स्वस्थ रहे ईअं ज़रूरी आहे बॉडी लाइ